स्थानीअ कलाकारी अगरि जी असां ॻाल्हि कयूं त स्थानीअ कलाकारी पाण में हिकु इलाही वॾी शइ आहे छो त हर स्थान जो पंहिंजो हिकु महत्व आहे पंहिंजो अलॻि तरीक़ो आहे अलॻि पंहिंजी कला आहे जो ॿियो किथे हंध असांखे ॾिसण में न मिलंदी आहे अगरि स्थानीअ कलाकार आहे उहे पंहिंजी कला खे बरकरार रखनि था पुश पुश्त दर पुश्त पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हनि खे अॻिते वधण लाए हुनन खे ॾींदा वञन ता पांजे अॻिते पीढ़ियुन खे सिखाइनि था औरि उहे हीअ सिर्फ़ हिन लाइ कनि था ताकी हुननि जी कला लुप्त न थी वञे त पंहिंजी कला के पंहिंजी कला के संस्कृति के संरक्षित करण जो प्रयास हो कनि था छो त अगरि कला लुप्त थी वई त जो असांजे ज जंहिं नाले सां उस स्थान उतां जा माण्हू औरि असांजो देश जो जंहिंजो नालो आहे अगरि उहा कला ई लुप्त थी वेंदी त कोई बि असांखे न सुञाणंदो असांजी कोई ख़ासियत न रहजी वेंदी त उहा सोचनि था हिन बारे में औरि मुंहिंजे हिसाब सां सरकार बि हाणे असांजे देश जी हुन खे इलाही प्रोत्साहित करे थी जॻह जॻह हाणे कैंप लॻनि था मेला लॻनि था पेहले सरकारु मेला ऑर्गनाइज़ न कंदी हुई हाणे सरकारु अरेंज करे थी मेला अरेंज करे थी औरि उन में केतिरा कलाकार अचनि था पंहिंजी कला जो प्रदर्शन कनि था ॾेखाइनि था की असांजी इहा बि कला आहे असांखे त पतो बि न आहे की केतरी कलायूं आहिनि जो गांव जे अंदरु हिकु स्थाई भाग जे अंदरु सीमित आहिनि लेकिन हिन मेलनि जे द्वारा उहे अचनि था औरि पंहिंजी कला जो प्रदर्शन कनि था